हँ बा हमरा सबके तँ पेनके जरूरत रहैया जे एहि लए कए पढ़य लिखयके विशेष सौख रहैया आ पेन जे छै पहिनेके एक टकामे भटै रहै से आब पाँच टका सऽ शुरू भए गेलै हेँ आ ओ पाँच टका बला जे छै आब ओहिठाम से पाॅंच सए टकाबला भए गेलै धीरे धीरे पाँच हजारबला भए गेलै आब तऽ बिना सोना चान्दीके दस टका कमाबऽ लेल ओकरा चान्दीयेके पेन चाही मॉलमे जाकऽ आब रहलै के हमरा सबके ओत्ते पै नहि छी पैघ लेकिन तथापि दस टका पन्द्रह रुपैआ बला पेन जे छै जे बढ़िऑं चलैत हुए ओकर उपयोग करैके लेल लै छी जे पेन सबसए एखन रहै छै आबश्यकता भरि जे नीक चलै छै आओर की कही